गुबैयै जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाथौखौनो सिबिबोदों आरो बे बाथौखौ जोङो न'नि सिथ्लानिफ्राय सानजाहा लुनानै लायो बे बाथौ थानसालियाव गोथार सिजौ बिफांखौ गायनाय जायो आरो बे बायदिनो जोङो बर'फोरा सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज गाबो न'खरनि मोजांनि थाखाय बिदिनो बिनिफ्राय जोङो जोंहा दौरिफोर दं जाय दौरिफोरा फुजा होनाय समाव जि जोंनि फुजानि जि रायसंनाय बेखौ दौरिफोरानो रायसंनानै होयो मोजांनि थाखाय बोर बिनानै होयो गाबज्रिनानै होयो अबं गसाइखौ बे बायदिनो जों बिथांमोननिफ्राइ गोबां गियानखौ मोनो हायो जि धोरोमनि लोमाजों लामाजों थाङोब्लाथाय जों मा बायदि मोजां जायो आरो धोरोमा जोंखौ मा बायदि खाख्रबनानै दोनो मोजां गियानफोरखौ माबोरै बुथुमनानै लारायनांगौ धोरोमाव फोरमायो आरो बेबायदिनो मानसिखौ मानसिबादि अन्नो सोलोंनो थाखाय धोरोमा जों साफ्रोम मानसिफोरनोनो गियानखौ बिलाइयो बे बायदिनो जोङो दोहोरोमा सुबुंनि गेजेराव थायो आरो बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमारिफोरा जैग' होनानै इसोरखौ सिबियो थिक बिदिनो बर'फोराबो आर'ज गाबानानै जोंनि जि इसोरखौ सिबियो